ہاں گاہکو سے بہت اچھی ساری بہت ساری رائے ملی ہے بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ ہاں یہ سب کرو آپ کو اس میں فائدہ ہے یہ سب کرنا چاہیے اور یہ سب ہمیں خالی بیٹھنے سے بھی اچھا رہتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سل کر کپڑا تحفے میں بھی دیا ہے اس کا لوگوں نے بہت ساری تعریف بھی کی ہمارے کپڑوں کی اور بہت سارے بہت سارے لوگ تعریف بھی کیا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعریف کی کہ کہاں کیسے بناتے ہو کچھ نے تو سیکھنے

بہت سارے لوگوں نے میری کپڑا بنایا ہوا کپڑے کا تعریف بھی کیا کہ کیسے بنایا آپ نے کیسے سلا آپ نے کہاں سے سلا کیسے آپ کو کیسے آتا ہے کب سیکھا اچھی بھی تھی اچھی لگی سلنا سلتی ہوں اچھے سے سلتی ہوں اور لوگ بہت سارے لوگوں نے رائے بھی دیا یہی کرنا چاہیے ہمیں اس سے میرا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے انہیں بھی سل کے دے دیتی ہوں تو ان کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی پیسے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو بھی ملتی ہے میں جتنا کرتی ہوں اتنا ہی مجھے اچھا بھی لگتا ہے یہ اور جتنا میں چاہوں کرنے کے لیے اتنا ہی مجھے اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب کرنے سے میرا وقت بھی ضائع نہ ہوتا ہے وقت بھی آرام سے نکل کٹ جاتا ہے اور میں اپنا کام بھی ہو جاتا ہے اب میرا میں نے لوگوں کو بہت سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سل کے تحفے میں بھی دیا ہے اس کی لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بہت تعریف کی بہت اچھا سلتے ہو آپ بہت اچھا بناتے ہو میں نے کو سارے بنا اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے بھی دیا بہت سارے لوگوں میں نے پردہ بھی بنا کے دیا بن کے سلائی سوئیٹر وغیرہ یہ سب بھی دیا اور اس کی بھی لوگوں نے کافی تعریف کی کہ ہاں آپ بہت اچھا بنا لیتے ہو بہت اچھا کر لیتے ہو مجھے بھی سیکھنا ہے مجھے بھی یہ کرنا ہے میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی رائے دیا اور خود بھی مجھ سے رائے لیا کہ کہاں میں کیسے سیکھا سیکھنا چاہیے خالی بیٹھنے سے اچھا وقت ضائع نہ ہو اس لیے سب چیز کرنا چاہیے ہمیں اور یہ سب کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے ہمیں کچھ پیسے بھی ملتے ہیں یا ہمارا ٹائم بھی نکل جاتا ہے وقت بھی خراب نہ ہوتا ہے ہمارا اور میں کپڑا سل کے لوگوں کو دیتی بھی ہوں مجھے کپڑا سلا اچھا بھی لگتا ہے کپڑا سلنے میں من بھی لگتا ہے کیونکہ کپڑا اور لوگوں کو میں نے بہت سارے لوگوں کو میں نے تحفے میں کپڑا بھی دیا ہے کچھ بنائی کر کے بھی دیا ہے کچھ اچھے سے بھی دیا ہے لوگوں کو بہت پسند آئے لوگوں نے میری بہت ساری تعریف بھی کی کہ اچھا سل لیتے ہو اچھا ہے کیسے آتا ہے آپ کو بہت ساری جتنے لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے اتنا کیا میرا میرے کپڑوں کا میرے سلنے کا طریقہ کا اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اسی لیے میں کپڑا سلتی ہوں اور اچھے سے سلنا مجھے کپڑا سلنا اچھا بھی لگتا ہے اور میں نے تحفے میں بھی بہت لوگوں کو کپڑا دیا ہے لوگ اچھے سے سلتے سلتا بھی بولتے ہیں اور لوگ میری تعریف بھی کرتے مجھے بہت سارے لوگ رائے بھی دیتے کہ ہاں آپ کو یہ سب چیز سیکھنا چاہیے